ہاں ہیلو ہاں آپ کپڑا کی دکان سے بول رہی ہیں او ہو تو ہم کو کچھ کپڑا وپڑا خریدنا ہے ہاں کچھ سوٹ لینا ہے ساری بھی لینا ہے اور کچھ شادی بیاہ کا جو ہے کپڑا اور بھی خریدنا ہے ہاں تو آپ جو ہے ریٹ کیسا لگائیے گا بتائیے ہوں ہاں صحیح صحیح قیمت لگائیے تو ہم کو بہت سارا کپڑا خریدنا ہے ہاں

ریٹ مناسب دام لگا دیجیے گا تو بہت سارا کپڑا ہم کو لینا ہے شادی بیاہ کا کپڑا لینا ہے سوٹ ووٹ لینا ہے ساری بھی لینا ہے اور جو ہے ہوں ہاں ہاں ہاں کپڑا وپڑا کپڑا لیں گے تو بہت سارا کپڑا لیں گے اور اس کے بعد پھر جو ہے یہاں پر بھی آدمی لوگ ہے اگر صحیح ریٹ ہوگا تو پھر جاگا لینے کے لیے سب لے گا معلوم ہو جائے گا کہ اچھا ریٹ ہے دکان کے اندر میں

ہاں ہاں تو ٹھیکے ہے ہاں ہاں تو صحیح ہے آئیں گے آ رہے ہیں دکان پہ اور ہم کو کپڑا چاہیے بہت سارا کپڑا لینا ہے ہم کو بہت سارا کپڑا بھی لینا ہے کچھ بچے لوگ کے لیے لہنگا وونگا بھی لینا ہے ٹھیک ہے بہت سارا جو ہے کچا کپڑا بھی لینا ہے کچے کپڑے کا بھی ضرورت ہے تھوڑا جیسے ہے کہ چادر فادر جو ہے چادر اودر جو ہے چادر آر رہتا ہے نا دکان میں کھلا ہوا کپڑا چادر اودر ہاں جیسے چادر اودر ہو گیا جیسے